हँ हेलो बोलू हँ तऽ एखने अहाँ आबि सकै छिए कहाँ पर कोन होटलमे रुकल छिए कतऽ रुकल छिए अच्छा अच्छा मेन बाजारमे तऽ होटल एगो स्टेशन लग छै मीना कृष्णा छै एगो नागेन्द्र नारायण ठाकुर साहेबके छै होटल ओ मीने कृष्णामे छिए तऽ अहाँके स्टेशनके पास छी ओतहि छी नहि तऽ जाना कतऽ अइ अहाँके हनुमान मन्दिर महावीर चौक सुपौल सदर हॉस्पिटल छै हनुमान चौक जकरा महावीर चौक भी बोलै छै सदर हॉस्पिटलके पास ओ ओतहि पहुँचनाइ अइ अहाँके अच्छा आसान अइ बहुत बढ़िआँ जगहपर छी मीना कृष्णासँ अहाँ स्टेशन चौक ओहिठिना मन्दिर छै शिव मन्दिर बुझलिए हँ पाँच डेग दस डेग मीना कृष्णासँ उतरबै निचाँ रोडपर आ जेनाहि उत्तर ताकबै तऽ अहाँके शिव मन्दिर नजर आएत आ शिव मन्दिरसँ सीधा पश्चिम ताकबै आओर ककरो कोनो ई रिक्शा या कोनो सवारीपर आरामसँ ई रिक्शापर बैठू आओर ओकरा सीधा कहू कि हमरा महावीर चौक लऽ चलू ओतऽ सँ मतलब सीधा पश्चिम अहाँ एको किलोमीटर नहि पुरत महावीर चौक ओतहि अइ पहुँच जेबै पाँच मिनटके अन्दर हँ विष्णु मन्दिर हँ विष्णु मन्दिर तब अहाँके तऽ जा पड़त राघोपुर सुपौलसँ हँ तऽ विष्णु मन्दिर अगर जेबै तऽ राघोपुर जा पड़त राघोपुर यानी गणपतगञ्ज छै मार्केट हुँ तब हँ सुपौलसँ अहाँके करीब करीब पैँतिस तीस हँ पचीस तीस किलोमीटर पड़ि जाएत गणपतगञ्ज कोनो भी सवारीसँ चलि जाएब या अपन गाड़ी अइ तऽ एक घण्टामे पहुँच जाएब एक घण्टाके अन्दर विष्णु मन्दिर ओहिठिना छै विष्णु धाम ठीक ठीक धन्यवाद